मेसें बोथोरनि मेगं जेरै दा जोंनियाव लाफा लाइ खबि फुलखबि दिनै बान्दा खबि मटर गाजर फान्थाव मोखै जेरै फान्थाव दिनै जोङो बेखौ फोथाराव जोंनि आबाद खालामो आबाद खालामना जों दिनै बेखौ आबादनिफ्राय जोङो मोजां खालामनो हायोबा जोङो फिथाइखौ मोनफिनो जेरै जों माइखौबो गायनानै जोङो आबाद खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे जों बेखौ माइखौबो जों दिनै गायनानै बेसं मोनो बेखौ जों नख'राव जानो दोननानै आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ दखान बाजारफ्राव जोङो फानहैनो हायो फानहैनानै जोङो रांखौबो जों दिनै बुथुमनानै न'वाव दिनै नांगौ खामानियाव बाहायनो हायो जेरै जोंनि मेगं थाइगं बायदि बायदि रोखोमनि मेगं थाइगं जों दा मेसें बोथोराव मोनो जेरै लाव खुम्ब्रा जिंखा थाइबें तुरमुस बेफोरखौबो जोङो दिनै आबाद खालामो आरो बिनि अनगायैबो जोङो दिनै जों दैज्लाङाव दिनै फोथाराव माइ गायनानै जोङो आबादखौ बोखाङो आरो बेखौनो जोङो फालांगिबो खालामनो हायो जेरै जोंनि बारियाव मैगं थाइगं मोननो हायो जों बेफोरखौ जोङो फाननानै दिनै जोङो बे मेगं थाइगंखौबो जों दिनै फालांगि खालामो जेरै जोङो बेख फाननानै जोङो जे रां मोनो बे रांखौ जोङो लाना फैनानै जों गावनि नख'रनि संसारखौ दिनै खुंलांनो हायो गथ' गथाय फराय होनायाव जोङो जाहाथे बेफोर फैसाखौ जोङो फालांगि खालामनानै मोननायखौ जोङो बाहायो आरो बिनि उनाव जोङो माइखौबो जोङो दिनै फोथाराव दिनै गायनानै जोङो माइखौ जेरै न'वाव लाबोनानै जोङो माइखौ जोङो दिनै नानानै ज'मा साफ्फा खालामनानै जोङो दिनै दखानफोराव जों माइखौ बिदिनो हैयो बिदिनो जोंनि मैगं थाइगंखौबो जोङो जेरै दा मेसें बोथोराव जों बायदि रोखोम मैगं थाइगंखौ जों जेरै आलु बेफोरखौ जोङो फालांगि खालामनो हायो गोबां गायनानै जोंनि दुब्लि फोथाराव दिनै बेफोरखौ गायनानै जोङो गोबां रांबो खामायनो हायो बिनि गेजेरजों आरो जोंनि गथ' गथायखौबो जों बे रांजोंनो मोजाङै जोङो फरायहोलांनो हायो जेरै मेगंनि फालांगि माइनि फालांगि बायदि बायदिनि फालांगि खालामनो हायो जों जेरै गय बिफोरखौबो जोङो दिनै गायनानै जोङो दिनै फालांगि खालामनो हायो